جی السّلام علیکم کون جی ہاں جی اچھا آپ کو کہاں جا کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ جی ہاں جی اچھا اچھا تو آپ لوگ سات لوگ ہیں نہیں آپ بتائیے آپ کو کس ٹائپ کی کار چاہیے اوکے تو اگر آپ سات لوگ ہیں تو پر پرسن تھاؤزن روپیز ہے تو وہی سات ہزار ہو جائیں گے آپ کے ٹوٹل جی جی جی آپ کو آپ لکھ مجھے اپنا ایڈریس اور ٹائمنگ اور یہ سب آپ مجھے واٹسپ کر دیجیے گا تو پھر اُسی حساب سے ہم کر لیں گے جی جی جی بالکل یہ تو ہمارا کام ہے تو بالکل آپ بے فکر ہو جائیں ہم آپ کو اچھا ڈرائیور پروائڈ کر دیں گے اور بالکل صحیح سے آپ کو وہ گھمائیں گے پھرائیں گے آپ جہاں جیسے بولیں گی آپ کو وہاں لے جائیں گے اور سر جو ہو آپ بتا دیجیے گا اگر کچھ دقت ہو مجھے تو آپ مجھے کال کر لیجیے گا کون سے دِن تا کہ میں ارینج کر دوں اچھا اچھا منڈے کو مارننگ میں تو میں آٹھ نو بجے تک کار بھیجوا دوں گی آپ کے پاس سر

اوکے اور کوئی دقت پریشانی آپ کو اور کچھ ہاں چلیے پھر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اللہ اللہ حافظ